میں اپنے کام کی جا پر اگر مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے میں لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں ان لوگوں سے مشورہ کرتی ہوں جن لوگوں کو اکسپیرئنس ہوتا ہے اور وہ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں جس سے میں اس مشکل کو حل کر سک کر لیتی ہوں